स' जोङो दैखौ बाल्थिंजों खावनानै जमा खालामनानै दोनो आरो जेब्ला मोब्लिब थायो अब्लासो जोङो मथरखौ बाहायनो दै मथर एबा दै मेसिन वाटार मेसिनखौ बाहायनो हायो स' जेब्ला जोङो दै गैया अब्ला बाहायनो हाया बेनिखायनो जोङो इस्पिसियेलियै दैखौ बाहायनो थाखाय जोङो खावनानै एबा खावनानै दोनो आरो बाहायो बाहायनाय जायो कारेन्टआथ' जोंनि एरियाआव गोबां प्रब्लेमानो होयो स' बेनिखायनो जोङो दैखौ बाल्थिं एबा बायदिसिना बुस्थुफोरजों खावनानै जमा खालामनानै दोननाय जायो आरो बै दैफोरखौ नांगौ समाव बाहायनाय जायो आरो जेब्ला जेब्ला दै कारेन्ट गैया अब्ला जोङो दै मथरखौ बाहायनो हाया आरो जोंनाव बिदि मडार्न इलेकट्रिक फेसिलिटिनि थाखाय फायनेन्सियेल प्रब्लेम जानायनि थाखाय जोङो बाहायनो हाया आरो जोंनियाव जेनेरेट'र आरो गुबुन गुबुन बुस्थुफोरबो गैया आरो बेनि थाखायनो जोङो दैखौ खावनानै बाहायनांगौ जायो आरो बाहायनाया जेरै थोरसि लथा माबा माबि सि जोम बायदिसिना मैगं दस्रा बुस्थुफोरखौ सुनाय जायो आरोखि ओमफ्राय जोंनि एरियाआव गोबां प्रब्लेमानो जायो जेरै बार बारनायनि सिगां कारेन्टआ थांग्रोयो आरो सारअन्थाइ फैनायनि सिगां कारेन्टआ थांग्रोयो स' बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनियाव कारेन्टखौ बाहायनो मोना आरो मा होनो बेखौ जोङो दैखौ खावनानै बाहायनांनाय जायो आरोखि